हम सब पशु पालन के लिए क्या क्या करते हैं क्या क्या खिलाते हैं जैसे घास हुआ भूसा हुआ और इसके बाद पुअरा हुआ चरी हुआ और फिर उसके बाद ये बड़सिंघा हुआ हम सब सब मिलाकर उसे खिलाते हैं और उसको ठंडी में कैसे बचाते हैं जैसे कि जब जब घाम होता है तब तो उसको घामें बांधते हैं जब छाँव में आ जाता है तो हमने बोरे सील के या कोई चदरा उदरा गिरा रहता है तब हम सब उसको ओढा के खूब अच्छे से आड़े आड़े जगह में उसको बांधते हैं कि उसको ठंड ना लगे उन में हमारा ही नुकसान होगा और उसको जैसे की उसको तो हमने खाने पानी भी पिलाते हैं जब घाम रहता है तभी उसे पानी पिलाते हैं कि वो उसको ठंड ना लगे और उसको पानी पिलाके फिर उसको बाद कोया डालते हैं घास वगैरह मिलाकर फिर जब वो नहीं खाती है तब आटा मिला देते हैं उसमें फिर नहीं तो और चुनी उनी रहता है ये सब मिलाकर उसे खिला पीला के बांध देते हैं की वो सुरक्षित रहे तभी मेरा आगे औधा बढ़ेगा